ذراعت کی صنعت کو بہتر بنانے کے لیے مختلف چیزیں کی جا سکتی ہیں جیسے پہلے زمانے میں لوگ ہل وغیرہ کا استعمال کرتے تھے تو اس میں ظاہر ہے انسان کی اپنی جفا کش محنت پوری لگتی تھی اور اس میں پھر اینرجی ویسٹ ہوتی تھی لیکن اب کئی کئی مشینیں بھی آ گئی ہیں ٹریکٹرز ہیں اور اس طرح کے نئے نئے آلات ہیں جس سے آپ آسانی سے وہ کھیتوں کو جوت سکتے ہیں پھر اس میں زمینوں میں چیزوں کو بو سکتے ہیں اس میں انسانوں کی محنت کم لگتی ہے تو یہ چیزیں جو اس کو بہتر بنانے کے لیے یہ چیزیں استعمال کی جا سکتی ہیں تاکہ کم وقت لگے اور منافع زیادہ ہو اور چیزیں بہتر طریقے سے ہو سکے ظاہر ہے اب پہلے تو شہروں میں اس طرح کی چیزیں استعمال ہوتی تھیں لیکن اب تو دیہی علاقوں میں گاؤں میں دیہات میں ہر طرف یہ چیزیں اب ہوتی ہیں اور لوگ اور جو نئی نئی ٹیکنالوجی آ رہی ہے یا نئے آلات آ رہے نئی مشینیں آ رہی ہیں اس کو ایڈاپٹ کر رہے ہیں اور اس کو قبول کر کے اور اپنے روز مرہ کی چیزوں میں استعمال کرتے ہیں اور پھر کھیتی جیسی بھی ہوتی ہے ذراعت ہوتی ہے اس میں وہ چیزیں استعمال کرتے ہیں اور بیل بھینس یا پھر اس طرح کی چیزوں کا جب استعمال کرتے تھے تو اس کی مدد لیتے تھے اس کی مدد لینے کے بجائے نئی نئی مشینیں جو ہیں یہ اس کی مدد لیتے ہیں